रोस पापड सान्नां शीत खडी भाजी खीर सोलकडी उसळ पुरयो पातळ भाजी पाव कांकणां पोळी पोळे लिंबाचो गोड लोणचें खाजें जेलेबी शेर शिरवळ्यो बेसन लाडू रव्याचे लाडू सोयेचे लाडू शिरमिलेचे लाडू पांय पंचहाद पुलाव बाजलेलो बांगडो रिचाद बांगडो शाकोती रोस आमलेट आमलेट उकळलेली तांती तांदळाचें लाडू खीर सोजी असण्याची उसळ सांगटाची आमोटीक तिसऱ्याचे सुकें कल्लेचे धबधबी चपाती थापलेली भाकरी मुगाटी भेण्याची भाजी सोजी सेवयो आवाळ्याची भाजी मोदक नेवऱ्यो शंकरपाळी सामोसा बटाट वडे चकऱ्यो बॉल किस्मुर सालाद बेसन लाडू सां सांगटाचें दागर मोळीचें मटन कुल्ल्याचें हुमण मैसूर पाक पातोळ पातोळ्यो इसवण भाजलेले सुके फोव फोंडणेचे फोव बटाट फोव वेलीची भाजी मळ्याची भाजी पेज रोस खारो बारो बंज चोवळे चोवळ्यांचे सुकें हलवो शंकरपाळी शिरो साकरभात बटाट्याची कापां पिरपणसाची कापां पणसाची कापां पपयाची भाजी हलवो भाजी दाळ दाळ शिक शिंगाण्याचें तोंडाक दुदयाची भाजी पेडे कळ्ळें आनी